सुबुह जो हिकु ॿ किलोमीटर घुमणु खां पोइ मां योगा कंदो आहियां ऐं मुंहिंजा मुंहिंजी पसंदि जा चारि पंज आसन आहिनि शवासन शीर्षासन अनुलोम विलोम ऐं कपाल भाती प्राणायाम हिननि मां सभ खां वधीक पसंदि मूंखे शवासन आहे छो त उन में आराम सां माण्हू लेटी सघे थो असांजी उमिरि जे अनुसार मुंहिंजी उमिरि जे मुताबिक़ि मूंखे उन में ॾाढो सुठो महिसूस थींदो आहे ॿिया इहो जेकॾहिं आसन थोरा करे करे मां वरी शवासन कंदो आहियां त मूंखे उन में तमामु आरामु महसूस थींदो आहे ऐं थक मुंहिंजो ख़तम थी वेंदो आ्हे इन करे मुंहिंजो पसंदीदो जेको आसान आहे उहो शवासन आहे ऐं कपालभाती मां कंदो आहियां पर उहो तमामु धीरे धीरे कंदो आहियां उमिरि जे मुताबिक़ि पंजाहु पंजवंजाहु बार सठ बार हल्के रूप में जीअं असांजे रामदेव गाइड कंदो आहे रामदेव जी असांजा ॾसींदो आहे ॿुधाईंदो आहे उन जे मुताबिक़ि मां ईअं चारि पंज आसन कंदो आहियां पर सभ खां वधीक सुठो शवासन लॻंदो आहे ऐं उन खां पोइ इनन में खे वधीक मां न कंदो आहियां छोजो मुंहिंजी उमिरि इन लाइ मूंखे स्वीकर स्वीकृति न ॾींदी आहे